पहिले जे लोग रहै ने एते बिमार नहि परै रहै पहिले बढ़िऑं से लोग रहै रहए तबियतो ठीक रहै रहए आइ काल्हिके लोक तऽ बहुत बिमार परै लागलैया पहिले लालटेन डिबिया रहै लोकके

छै नै तऽ ओतेक नहि जानै छियै बच्चा सबके जतेक मोबाइलके सुबिधा भेलै कंप्यूट के सुबिधा भेलै ओतेक बाल बच्चाके आँखिमे चश्मा लागि गेलैया

इहए लए कऽ चश्मो लागि गेलै बच्चा सबके छोटा छोटा बच्चाके पहिलुक्का बुढ़बा सब रहै तऽ ओकर दांतो मजबूत रहै आँइखो मजबूत रहै देहो मजबूत रहै सबकुछ मजगुत रहै बढ़ियाँ सँ खानाे पिनाे रहै आब तऽ सबकुछ उ जबाना नै रहलै